हेलो भैया आपको हमने बोला था कैब के लिए लेकिन आपने काफ़ी लेट कर दिया है इसलिए आप रहने दीजिए अब मुझे बहुत लेट हो रहा है और आप उसको रहने ही दीजिए मैं दूसरा करके चली जाती हूँ